मोबायल हो आतां सामको गरजेचो आनी महत्वाचो जाल्लो आसा पयलीं अन्न वस्त्र आनी निवारा ह्यो तीन महत्वाच्यो गरज्यो म्हणटाले पूण आतां मोबायल सुद्दां तितलोच महत्वाचो आसा आतां एक दीस मोबायल नाजाल्यार आमची खुबशीं कामां इनकंम्प्लीट उरतात मोबायल हो खूब गरजेचो आसा मोबायला शिवाय आमची खंयचीच कामां जायनात कपडे ऑर्डर करपाक तशेंच हेर वस्तू सामान हें सगलें आमकां घरांत बसून ऑर्डर करपाक मेळटा तशेंच भोंवपाक वचपाचो आसा जाल्यार ऑनलायन गाडी बूक करपाक मेळटा मोबायलाचेर आमकां तुका जाय त्या विशयाचेर म्हायती मेळटा मोबायलार कितलेंच पयशे धाडपाक मेळटा घरा बसून रेस्टोरंटांतल्यान आमकां केन्नाय जेवण जावं कितें खावपा ऑर्डर करपाक मेळटा आपल्याक कोणाक उलो कोणा कडेन उलोपाक जाय तो मागीर कोण आसूं येता आपलो इश्ट आवय बापूय भयण भाव सोयरीं हांचे कडेन केन्नाय उलोपाक शकतात जगांतल्या खंयच्याय जाग्यार रावून एकमेका कडेन फोन करपाक शकतात आमकां खंयचोय एका जाग्यार वच पावपाक जाय आनी तेन्ना गेल ना तर गुगल मप मॅपाचेर लोकेशन पळोपाक मेळटा मोबायलाचेर दिवाळी चवथ शिगमो हे सगळे सणाच्यो उत्सवाची परबीं आमी दिवंक शकता मोबायल हो कोणूय वापरपाक शकता आतां तर एक वर्साची भुरगीं सुद्दां मोबायल घेवन रावतात मोबायल हो आमच्या मनीस जिवनांचे एक साधन आसा आमी मोबायलाचेर फिल्मां गितां आरती भजन हे सगळें आयकपाक मेळटा मोबायलाचेर आमी फोटो काडून शकतात विडियो काडपाक शकतात रिकोडींग करपाक मेळटा घरांत बसून आमी मोबायलाचेर शॉपींग करपाक शकतात मागीर ते कि किदेंय आसूं येता कपडे गाडी चपलां सत्री बॅगां मोबायल फोन बारीक भुरग्याची खेळणीं अशी आनीक हेर सामान आमी ऑर्डर करपाक शक मेळटा पयश्याचो जावं आनी कसलोय हिशोब करपाचो आसा जाल्यार आमी तो मोबायलाचेर करतात मोबायलाक लागून वॉट्सएप जावं फेसबूक ह्या सारक्या एप्लिकेशन चेर जगांतल्या खंयच्याय कोनशाक आशिल्ल्या लोकां कडेन आमी विडियो कॉल करून उलोपाक शकता अभ्यासा विशीं खंयच्याय विशयाचेर म्हायती जाय जाल्यार रोखडीच आमकां मोबायलाचेर सर्च मारल्यार मेळटा इंटरनेटाचेर आदारान मोबायलाचेर केन्नाय म्हायती सोदपाक जाता बँकेचें काम सुद्दां मोबायलाचेर करपाक जाता तुमी दुसऱ्या राज्यांत भोंवपाक गेले जाल्यार मोबायल आसल्यार शेणून पडची नात आयज मोबायलाचेर आमकां रेल्वेची टिकेट लायटीची बील उदकाचें बील हें सगलें भरपाक मेळटा ट्रेन बूक करपाक मेळटा कोणाक बरें नाजाल्यार तेका हॉस्पिटलाक व्हरपा खातीर एम्बुलंसाची एक एम्बुलंसा फोन करपाक मेळटा मोबायलाचेर शिकपाक मेळटा आयज आमकां अशें करून खूब असो फायदो जाला मोबायल हो एक सामको महत्वाचो गरज जावन आसा